फोंडे जिल्हांत हॉस्पिटल म्हणल्यार आय डी हॉस्पिटल ह्या हॉस्पिटलांत खूब खुबशे लोक उपचार करपाक येतात आनी तें सरकारी जाल्यान तें सगळ्यांक बरें पडटा सगळ्यांक उपकाराक पडटा आनी खुबशी फार्मासी ज्यो आसात ज्यो आसा ह्या तालुक्यांत आसात आनी ह्यो ज्यो फार्मास्यो आसा त्यो चोवीस वरां फार्माशी आसात ज्यो चोवीस वरां केन्नाय वखदां घेवपाक मेळटा वा गरजे वेळार पावतात कॉवीड कारांत ह्या आय डी हॉस्पिटलांत खुबश्यो खुबशे जाणांक उपचार मेळ्ळे आनी ह्या उपचार वेळार तांकां कितले जाणांचे जीव वाचिल्ले आसात हाचे एक कारण म्हणल्यार भेसबरी घेतिल्ली जतनाय आनी तशेंच मास्काचो उपयोग सेनिटायझराचो उपयोग वेगवेगळे कडेन दवरिल्ली सेनिटाझरच्यो सेनिटायझरच्यो बाटल्यो तशेंच मास्कां हाचें एक एक नेम जे पाळिल्ले आसा ताच्या कारणान हे हॉस्पितलान कितलीशीच कितलेशेच लोकांक कॉवीड जावपा पासून वाचयल्लें आसा तशेंच कॉवीड जाल्ल्यांक आदार दिल्लो आसा आनी आयज ते लोक बरे आपली जीण जगतात मात कांय फावट अशेंय जाल्लें आसा की केन्ना कॉवीड काळान खाटी नाशिल्ल्यान लेगीत खुबशें प्रोबल्मेस निर्माण जाल्ले आसात कांय जाणांक ऑक्सीजनाक लागून वा एका खाट न न मेळिल्ले कारणान तांची मृत्यूबीन जाल्ली आसा अशेंच खूबदां ह्या हॉस्पिटलांनी एक एक तरेचो नेम जो पाळिल्लो आसा ताचे खातीर कांय जाणांक त्रासय जाल्ले आसात आनी फुडें वचून पळोवपाक गेल्यार ते ताचेर आमी उलोवपाक शकतात आतां कॉवीड काळांत पळोवपाक गेल्यार तर कितलीशींच हॉस्पिटलांनी सरकारीच न्हय तर जी हेर जी हॉस्पिटलां आसात तांणी मदत केल्ली आसा तांणी आपले पुरती काम केल्लें आसा दोतोरांनी नर्सिनी आपलो जीव एक आपल्या जीवाक त्रासान घालून लेगीत ह्या काळार लोकांची मदत केल्ली आसा आनी तांकांय तांच्या तां तांचेय तशेंच तांच्या कुटुंबांचें लेगीत हें फळ म्हणू शकता तांणी जो आदार आमकां दिल्लो आसा तांचे कडल्यान कितलेशेच लोक वाचिल्ले आसात आनी ह्या महामारी कडल्यान पयस गेल्ले आसात ही महामारी काळांत ह्या महामारी काळांत कितें करचें वा कसले डॉस घेवचे वा वेकसीन कश्या रितीन घेवचें कितल्या वर्साचेर कितल्या पिरायेचेर घेवचे हाचे हाचेर खुबशी चर्चा घडिल्ली आसा ज्या काळार कॉवीड वेकसीन घेवप हें हें बरें काय ना हाचेर खुबश्या दोतोरांनी आपले विचार मांडिल्ले आसा ताका लागून तांचे ते विचार घेवन लोकांनी हें कांय वेकसीन घेतिल्ले आसात आनी ताचेर कॉवीडाचेर एक एक कॉवीड बंद करपा खातीर वा कॉवीड कॉवीड हो रोग थांबोवपा खातीर वेगवेगळे वेगवेगळे कडेन आपलेपरीन काम केल्लें आसा